ہیلو السلام علیکم جی ٹیلیفون آفس سے بول رہے ہیں جی میں نے اپنا فون کا بل آن لائن کروائی تھی جی جی آن لائن پیسہ بھری تھی ٹھیک ہے جی جی اس کے لیے میرے موبائل پر ای میل نہیں ملا جی جی جی یہی نمبر تھا ہاں اس کے بارے میں جاننا ہے جی جی جی آپ چیک کر کے بتائیے ہاں

ہاں ہم انتظار کر رہے ہیں جی ٹھیک ہے ہاں ہاں لین لائن نمبر یہی ہے جی جی اچھا تو مل جائے گا ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کر دیجیے اچھا ہاں ہاں اسی نمبر پہ ٹھیک اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر آ جائے گا نا میرے پاس ای میل ہاں ٹھیک ہے شکریہ